उत्तर प्रदेश पहले पुलिस प्रशासन का संगठन हुआ था और इसकी राज्य की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है जहाँ भी किसी भी दुकान पर किसी भी घरों में कहीं जैसे कोई अपराध होता है तो पुलिस एजेन्सियाँ अपने खूफ़िया राज़ से उसको पता लगाती है और पिट्रोलिंग पर निकल जाती है कहीं भी जैसे रात में कहीं चोरी हुई किसी दुकान में हमलावार हुआ और कई चोर बदमाश निकलकर सड़कों पर लूटमार करते हैं तो प्रशासन हमारी जो है हमेशा एलर्ट रहती है लोगों को एलर्ट करती भी रहती है और यह रात में चिकिंग लगा लेते हैं दिन में भी चिकिन लगा लेते हैं जहाँ इनको लगता है इनको थोड़ा सा अभी आभास होता है कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है लोगों के बीच कोई भी समस्या है तो ये लोग वहाँ पर चेकिंग लगा लेते हैं और दूसरी बात जैसे कि घरों में चोरी हुई या किसी का बलत्कार हुआ किसी का रेप हुआ तो प्रशासन वहाँ पर जाती है उनको न्याय दिलवाती है न्याय दिलवाने की पूरी से पूरी कोशिश भी करती है और यहाँ पर कोई भी अपराध होता रहता है तो प्रशासन वहाँ पर पहुँचती हैं जैसे दुकान में कोई भी काला धन कमाई कर रहा है कोई भी किसी से नजायज़ पैसा ले रहा है या उसको ग़लत तरीक़े से पैसा ले रहा है तो प्रशासन तक अगर यह बात पहुँचती है तो प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देती है और उस इन्सान को न्याय भी दिलवाती है और यहाँ की सबसे अच्छी बात प्रशासन की यह भी है कि क्या बोलते हैं जो भी होता रहता है प्रशासन उसमें हमारा साथ देती है ऐसा नहीं है कि प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़ी है प्रशासन हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है चाहे दिन हो चाहे रात हो हर टाइम हर समय प्रशासन हमारे साथ खड़ी है और हम लोगों को साथ भी कर रही है और ख़ूफिया एजेन्सियों द्वारा जो होता है पुलिस हो गया इंडियन आर्मी हो गया इंडियन नेबी हो गया या कुछ भी ऐसी तमाम सेनाएँ जो हैं वह क्या बोलते हैं हम लोगों के साथ खड़ी हैं आज इंडियन आर्मी जो है इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग अच्छे से यहाँ पर दिन में अपने घर में रात में सोते हैं आज वे लोग वहाँ पर खड़े ना रहें बॉर्डर पर गोलियाँ खाते रहते हैं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस भी है उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो अब अगर वे लोग देश की रक्षा कर रहे हैं तो ये लोग हमारे राज्य की रक्षा कर रहे हैं कोई भी दिक़्क़त होती है कोई भी परेशानी होती है तो हम लोग एक सौ बारह एक सौ पहले तो सौ नम्बर था अब एक सौ बारह हो गया तुरन्त हम लोग डायल करते हैं अपने सुविधा के लिए और ऐसा नहीं है प्रशासन हमारी तुरन्त के तुरन्त उपस्थित होती है यह जैसे रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम है अगर हमें लगता है कि कोई चोर बदमाश हमारा पीछा कर रहे हैं या हमारे साथ कोई ग़लत काम करेंगे तो हम उसपर कॉल करते हैं और एक सौ बारह हमारे पास तुरन्त के तुरन्त तत्काल पहुँचती है और हमें उनसे प्रशासन से राहत भी मिलती है जब प्रशासन हमारे साथ रहती है तो हमें भी कोई डरने का अभाव भी नहीं रहता है अन्दर से जो एक डर रहता है कि हाँ पता नहीं क्या होगा कैसे होगा इससे रहता है प्रशासन जब रहती है हमारे साथ में तो हाँ एक हिम्मत आ जाती है नहीं ऊर्जा आ जाती है कि हाँ प्रशासन हमारे साथ में है हम न्याय हमें न्याय दिलवाएगी इसी प्रकार बदमास लुटेरे जो होते हैं वे इनके डर से छिपते रहते हैं और इन्हीं की वजह से प्रशासन जो है हमेशा तैयार रहती है कि कहीं भी ये लोग ग़लत काम ना कर पाऍं पहले होता था आज के दस साल पहले आठ साल पहले होता था वह छिनैतियाँ होती थीं हम हमारी घर की लड़कियाँ हमारी घर की बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी लेकिन आज आज हमारे घर की बेटियाँ बहुएँ लड़कियाँ बहनें हर कोई सुरक्षित है चाहे जहाँ जाए चाहे जहाँ आएँ हमारी प्रशासन उसके साथ है इसमें केन्द्र सरकार की बहुत ही अहम भूमिका निभाई है आज के आठ साल पहले दस साल पहले यह नियम नहीं था कि किसी के साथ भी छिनैती भी होती थी गुंडागर्दी बी होती थी बलत्कार भी होता था रेप भी होता था लेकिन आज देखा जाए आज के जनरेशन में यह कुछ भी नहीं है और अभी भी होता है लेकिन जिसको जिसके साथ भी किया जाता है उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार न्याय करती है ना कि अन्याय करती है ना तो जातिवाद करती है ना तो पक्षपात करती है अगर आप ग़लत हैं तो आपके साथ ग़लत किया जाएगा यह प्रशासन है प्रशासन किसी की नहीं होती यदि आप ग़लत हैं तो आप ग़लत हैं अगर आप सही हैं तो आपका ही साथ दिया जाएगा नहीं तो पहले क्या होता था पहले जातिवाद किया जाता था पक्षपात किए जाते थे लेकिन आज के समय में आज के समय में ना तो पक्षपात किया जा रहा है ना तो जातिवाद किया जा रहा है अगर आप ग़लत हैं तो ग़लत हैं सही हैं तो सही हैं इसका कठिन से कठिन दंड आपको मिलता है अभी देखा जाए तो हाल ही कुछ गुंडा गर्मी जो गुंडागर्दी करते थे उनको सज़ा दिया गया केन्द्र सरकार जो हमारी है राज्य सरकार से मिलकर उनको कठिन से कठिन सज़ा दी गई और उन्हीं के डर से और जो भी गुंडागर्दी करते थे वे लोग अब तो कम हो गए हैं कम क्या हो गए पूरी तरह से छोड़ दिए हैं अभी देखा जाए तो प्रसाशन अगर है तभी हम लोग आज अपने घर में सही सलामत सो रहे हैं जाग रहे हैं नहीं है प्रशासन तो हम लोग पहले की ही तरह जैसे एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग ग़ुलामी करते थे लेकिन प्रशासन है तो हम लोग अच्छे से शादी इन्जॉय कर रहे हैं कोई भी फंक्शन है अटेन्ड कर रहे हैं कहीं भी आ रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं अगर प्रशासन आज ना होता तो हम लोग अपने तरीक़े से कभी भी ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल था लेकिन आज प्रशासन है हमारे साथ आधी रात को प्रशासन पर कॉल किया जाए तो प्रशासन हमारे साथ खड़ी रहती है इसीलिए उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य जो उत्तर प्रदेश में तो ख़ासकर के प्रशासन बहुत ही एलल्ट है